पहिलेके पीढ़ीसँ अभी बहुत रहन सहन अच्छा भऽ गेल छै पहिले अथी गरीबी स्थितिके अनुसार से बहुत खाइत पिएत नहि रहले हँ नहि कपड़ा लत्ता लोक पिनहैत रहले हँ मगर आब बहुत अच्छा पिनहे छै लोक आओर पिनहैत अबै छै आओर एकसँ एक चीज कपड़ामे भऽ गेलै आओर पहनावा ओढ़ावामे सबकिछुमे अइसन बात नहि अइ कि नहि भेलैए सबकिछु भऽ गेलै आओर पहिले रहै मोटा कपड़ा पहिनैके मोटा कपड़ा ओढ़ैके आब तोशक भऽ गेलै रजाइ भऽ गेलै कम्बल भऽ गेलै इएहसब आब आदमी ओढ़ैए पहिले ओढ़ैत रहै चटइआ चटइआ ओढ़ैत रहैत रहे आब चटइआके ओढ़ै छै आब केओ नहि ओढ़ै छै खादी भण्डारके चद्दरिके ओढ़ै छै केओ नहि आब ओढ़ै छै आब सब उनी पिनहै छै ओढ़ै छै आओर पिनहै छै लऽ जाइ छै से कीनि कीनिके आदमी सबकोइ अपन पिनहै छै आब कहल कि जाउ इएह बात छै गरीबीके स्थितिके अनुसारसँ अभी बहुत आगे बढ़ल छै लोक मगर तैओ फिर भी अभी बहुत गरीब आदमी छै जेकि हमसब अभी अच्छा नहि छी हमसब गरीब आदमीके अनुसारसँ अभी हमसब पिछे छी मगर हमरासबके अभी कोनो सजाइ नहि मिलल अइ कि हँ अच्छासँ रहू कि कहल जाउ अहाँसबके इएह छै बात